تیرنا صحت کے لیے بھی فائدے مند ہے جسمانی طور پر تیرنے سے پانی کے روزانہ کا معمول ہو ہم روزانہ تیر تیراکی کریں تو ہمارا جسم بھی تازہ رہے گا جسم تمام وائرس سے محفوظ رہے گا پاک صاف رہے گا اور ہمارے پھیپھڑوں کے لیے طاقت بخش ہے تیرنا اور جب ہم تیرتے ہیں تو یہ تندرستی کے لیے فائدے مند ہے اور جب ہم کہیں پانی میں اندر جانا چاہیں سانس کو روکنا چاہیں تو ناک کے رخسار بند کر لیں اس سے سانس رکتا ہے اور پانی میں ہمیں آگے بڑھنے میں مدد ملتی ہے یہ سب چیزیں ہماری صحت اور تندرستی کے لیے تیرنے کے طریقے ہمارے مستقبل میں بہت کار آمد ہیں ہماری صحت کے لیے بہت کار آمد ہیں اور ہم کو چاہیے کہ تیرنے کی کوشش کیا کریں تیرا کریں تاکہ ہمارا جسم تازہ رہے جسم کے اندر کی جو گندگی ہے نفاست ہے وہ نہانے سے باہر آ جائے سانس کے ذریعے ہوا کے ذریعے اور ہمارے پھیپھڑوں کو طاقت ملتی رہے جب ہم سانس روک کر اندر تیریں اور دوسرے یہ کہ پانی پاک صاف رہتا ہے تازہ پانی ہوتا ہے اگر اس میں تیرتے ہیں تو جسم کو طاقت ملتی ہے تیرنے سے ہمارے جسم کو تازگی ملتی ہے طاقت ملتی ہے اور ہماری آگے بڑھنے کی کہیں بھی منزل کسی بھی منزل تک پہنچنے کی ایک سفر کی منزل ہے اور اسی لیے ہم تیرتے ہیں تیرنا سے بہت سارے فائدے ہیں ہم سفر بھی کرتے ہیں کہیں حالات اس قسم کے ہیں کہ کہیں ہمیں کچھ سامان پہنچانا ہے بیچ میں دریا ہے تو اگر ہم تیرنا نہیں جانتے تو سامان کس طرح پہنچائیں گے اگر چہ ہم تیرنا جانتے ہیں تو سامان ادھر سے ادھر دریا کے پار پہنچ جائیں گے دوسری اور دوسرے یہ کہ ہمارے جسم بھی تازہ رہے گا اور تیسرے یہ کہ ہمارے پھیپھڑے بھی طاقت ور ہوں گے اور ہمارا جسم اندرونی طور پر وائرس سے پاک ہو جائے گا اور ہمارا میل وغیرہ بھی سب صاف ہو جائے گا اور ہماری جسم کو طاقت ملے گی